जुनारफोरनि बेलायाव आं फिसिनायाव इन्टारेस्ट दं खिन्थु बांद्राय बैग्यानिक आदबजों आं दाबो खारफानो हायाखै फिसिदोंमोन आं न'आव फिसियो फिसिनायालाय जेनेबा दाउआनो होन अमायानो होन बोरमायानो होन बिदिनो मोसौआनो होन फिसियो आं फिसिनाया खिन्थु जों नेसारेल खायदफोरखौनो जाहोनाय जायो जुनारफोरनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानबाय दा अमा हिसाबै आं अमा फार्मबो खुलिदोंमोन मोनसे समाव फिसिदोंमोन खिन्थु माखासे बाहेरानिफ्राय गाज्रि बेराम फैनानै आंनि अमाफोरखौ आङो लाखिनो हायासै थैजा जोब्बाय नै बेनि थाखायनो आङो इसे दा अमा फिसिनायाव एसे गोसोआ नारभास जानानै दा थेवबो न'आव जोंहा न'खराव मानै माथामा थाखायो अमाया आरो बोरमा हिसाबै बोरमायाबो बिदिनो मानै माथामा थाखायो दा बोरमा हिसाबैथ' खायद'फ्रा बेनोसै जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां बिदिनो हाग्रा बा बिफां लाइफांनि बिलाइ बेफोरनोसै गेजेराव बिदिनो भिटामिन बायदिसिना फोरखौ जों सम सम होनाय जायो आरो बेरामा जाद्रायोबा बिदिनो बिजि थिजि थुनाय जायो खिन्थु जुनारनि बेलायाव फिसिनायनि बेलायाव जोंहा गामियारि हिसाबै जोंहा गोबां ट्रैनिंनि अभाब जायो दा बैग्यानिक आदबजों जों जुनार फिसिनो थाङोब्ला जोंहा कमार्सियेल भाबै फिसिनो थाङोब्ला जोंहा मोजां जायो दा बे हिसाबै जोंनिसिम दासिमबो ट्रैनिंफ्रा सौसिजोबाखै आरो जोंनि गोसो गुदुं मानसिफोरा जुनार न'खर दासिमबो जोंहा जास्ट जानो थाखायल' फिसियो होननाय बायदि जाहैयो बे आलासि उलासि फैबा जानो थाखायल' जों फिसिनाय बायदि जाहैयो जोङो दा बोरमानि बेलायाव थांबाय अमानि बेलायाव थांबाय आरो दाउनि बेलायाव दाउनि बेलायावबो बिदिनो फिसियो दा खासि खालामनाय दाउला खासि आरो खासि खालामग्रानि मानसिफ्राबो जोंहा अभाब जालांबाय दाउफ्राबोथ' बेनो मोसौ मोनसे बेराम फैयो बे बेरामखौ जों होबथानो हायाबा फारि फारि गासैबो थैजोबनो नागिरो आरो दाख्लैसो जोंहा मासे दाउ बिमाया थैसथा फिसा दंमोन दा थेसथा फिसाखौ खाथिनिनो सैमाया जायै जायै जा मासेबो गैला होनजानोसै दुखु नांथाव बिदिनो सैमाफ्राबो बिदिनो सैमाफ्राबो बिदिनो जोंनि न'आव फिसिनाय जुनारफोरखौ खथि खालामो ओंखायनो गासैबो सेफथि बेमारा आजारानो होन गावजों गाव थैलायनाय जालायनाय बेफोरनि थाखायबो जों एसे सेफथियाव थानांगोन नङाब्ला जों जुनार फिसिनानै जुनारनि फिथाइखौ जों मोननाय नङा दा सैमाफोर फिसियो जोङो सैमाफ्रा गोबां जोबोद मोजां न' नेयो माब्लाबा न'आव रावबो गैयाबा सिखाव बायदिसिना फैबाबो सिखावफोरखौ सोंनानै होखार हरो खिन्थु माखासे सैमाया आखलफोरखौ गाज्रि दिन्थियो बेखौनो सानो जुनार फिनायनि गेजेरजोंबो जों गावनि आथिङाव जों गसंनो हायो बा न'खरखौ सुंथानो हायो बेनिखायनो जों जुनार फिसिनायावबो माने साइन्थिफिक आदबजों जों फिसियोबा मोजां जायो जोंनि बांसिन गामियारि सुबुंफ्रा गोदोनिफ्रायनो जिब जुनार फिसियो थेवब्लाबो जों बैग्यानिक आदबजों खारफानो हायाखै सम सम पुरा हराव जों बायदिसिना गोदान गोदान बेराम फैयो बेराम फैब्ला जों बेफोरखौ होबथानो हाया जायो बेनि थाखायनो जों गामियारि सुबुंफोरा गोबां ट्रैनिंनि अभाब जायो बे ट्रैनिंफोरखौ जों जाहाथे जोंहा भेटेनारि बिफानमोनजों जों जगाजग खालामलायनानै मा बेराम समाव माजों मा मुलि जायोबा जोंनि बेरामखौ होबथानो हायो आरो बेराम जानायनि सिगां जों माखासे बुस्थुफोरखौ जों थाग दोनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ जायो दा उरागासे जोंनि हालामाव गोबां मोसौफ्रा बिदिनो बेराम जानानै थैबाय अमाफ्राबो बेराम जानानै थैबाय बिदिनो दाउफ्राबो हुरा हुरा बेराम जानानै थैयो बेफोरनि थाखाय जों गोबां गामियारि सुबुंफोरनो जों ट्रेनिंफोरखौ जों लानांगौ लानानै जोङो जाहाथे जुनार फिसिनाय हाबाखौ जोङो हाबा हारिमुखौ जोङो जेब्लायबो लाखिनांगौ दिनै आलासि फैबाय न'आव खाजा गैया जों फख्रियाव ना दं सारब्रबबाय बा दाउ दं बेखौनो जों बुथारनानै जाहोब्रबबाय थिग बेबायदिनो जों जथेस्थ' रांखान्थियाव सहाय होयो सहाय होनायजों लोगोसे माब्लाबा बिफद आफद जायोबा बेराम आजार जायोबा जों बोरमा मोसौ बायदिसिना फाननानै जों ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो ओंखायनो जुनाराबो जोंनि मोनसे एंगारनो हायै मानसिजों सोमोनदो दं जेराव मानसि थागोन बेयाव जुनारफ्राबो थागोन न'आव फिसिनाय जुनादफोरखौ जों आदर लानांगौ आरो जों आदर लानानै जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै जोङो रांखान्थि खामायनो नाजानांगौ आं बेखौनो जुनार फिसिनायनि बेलायाव आंहा खुब बांद्राय बिदि नलेज गैसोआ थेवब्लाबो आं बेखौनो सानो जाहाथे जुनारखौ जों बयबो फिसिनांगौ न'खराव जाहाथे जोंखौ गोबां रांखान्थि बिथिङाव सहाय होयो जुनार फिसिनाया बेखायनो जों मोजां आदबजों जाहाथे जों जुनारफोरखौ फिसिलायनो हायो आं बेखौनो लुबैयो बेखिनियानो आंनि जुनार फिसिनायनि बिबुंथिया